हैलो दोस्तो मेरा नाम परशोत्तम कुमार में डिस्ट्रिक रेआसी दा रौह्ने आह्ला मुड़ा ते में तुसें अपने बारे लगा सनान ते में इसलै कम्म करना अपनै गड्डी चलाना अ'ऊं ड्रैवर ऐं ते ड्रैवर कम्म करदे मिकी कोई सत्त अट्ठ साल होई गे सत्त अट्ठ साल होई गे ते मेरे घरे आह्ले जेह्ड़े बड़े गरीब बंदे न में बी इक बड़ा गरीब बंदा ध्याड़ी लाइयै साढ़ा घर चलदा दिक्खो जी जेल्लै मैं तुसें ई गल्ल लगा सनाना अपने बचपन दी बचपन बिच अस स्कूले जंदे हे ते घरे आह्ले कापियां लेई देनियां इक कापी लेई देनी क ते त्रै म्हीने तक ओ कापी चलनी ते ओह् कापियें दे पेज जेह्ड़े बची जंदे ना ओ पेज अस अपने रफ कापियें जूस करदे हे ते फिर बर्दियां जेह्ड़ियां साढ़ियां स्कूल आह्ले दिंदे हे केईं बारी साल्लें दी इक बारी फ्ही साल्लें दी इक बारी देनी ते लोक मौजू लैंदे गरीबें दे जागत आई गे पढ़ने स्कूल ते स्कूल जेह्ड़ा ते दपैह्री जेह्ड़ी रुट्टी थ्होंदी ना ते द'ऊं त्रै दोस्त चुट्ट गेदे होंदे हे कन्नै ते उं'दियां रुट्टियां रुट्टी खानी असें खुस खुस्सी ते बड़ी शैल मतलब बचपन बड़ा शैल निकलेआ हून व हून जेह्ड़ी जिंदगी ऐ व हून दी जिंदगी जेह्की दिक्खने ना अस जां सोचने कि साढ़ा औने आह्ला जेह्ड़ा टैम ऐ ना बड़ा मुश्कल होई जाना असें अपना एह् जेह्ड़ा अग्गें औने आह्ला जेह्ड़ा साढ़ा औने आह्ला टैम ना एह् साढ़े आस्तै बहुत मुश्कल होई जाना की कि जेह्ड़े साढ़े मां प्यो हे ते हून उ'नै जेह्ड़ा टैम कड्ढेआ ना ते उस टैमे असें गरीबियां दिक्खी ओड़ेआं जी अस इस गल्ले दी कोई फिकर नेईं करदे हे कि अस असें घरे आह्ले लेई नि दिंदे जां गरीबियां चलदियां हियां ते जेह्ड़े औने आह्ला साढ़ा टैम हून साढ़े ब्याह् होई जाने ते फ्ही जेह्ड़े साढ़े होने आह्ले बच्चे न जेह्ड़े हून ते जेह्ड़े टैम चलदा ना ते इ'नें जागतें निं दिक्खनी होनी ऐ गरीबियां इनें साढ़े सिर फाड़ने न ते साढ़े जेह्ड़ा शैह्र ऐ निक्का जेहा ग्रां ते में अपने ग्रां दा इक ड्रैवर इन्सान आं ते नां ते बड़े लोके जान दे कि हां भाई फलाने दा जागत ड्रैवर ऐ फलाने दा जागत ड्रैवर ऐ ते उ'ऐ ध्याड़ी लाने आह्ली गल्ल होई जंदी ते फिर धैड़ी लाइयै कमानी ते खानी ते घर टब्बर बी पालना निं ते सब के दिक्खना पेई जाना ते हून जेल्लै ब्याह् कराया घरै आह्ले ते फ्ही और जैदा मुश्कल होई जानी फ्ही और जैदा जिम्मेवारी होई जानियां साढ़े सिरै पर पर जेह्ड़ी साढ़ी औने आह्ली जेह्ड़ी पीढ़ी औनियां ते उ'नै ते सिर फाड़ी टकाई ओड़ना अस ते चलो स्कूले जाइयै रु रुट्टियां खानियां लोकें दी दोस्तें दियां रुट्टियां खुस्सी खानियां ते इ'नें स्कूलै दी छोड़ो ते घर इ'नें सब्जी पानी होनी ओ निं खानी ऐ आखना अस एह् नि खंदे जी अस ओ निं खंदे अस भाई जेह्का बनेआ होंदा मक्के कन्नै रुट्टियां खंदे हे अस ते भाई बड़ा बड़ा गरीब घरा बंदा आमीं ते नां मेरा नां परशोत्तम कुमार ते मेरे डैडी दा नां कृष्ण चंद ऐ ते कटरे रौह्ने आह्ले आं अस ते रेआसी डिस्ट्रिक पौंदी साढ़ी ते नौकरी माराज नौकरी दे बारे सोचेआ मरी गेआ भर्तियां दिक्खी दिक्खी कोई भर्थी होई निं ते फिर एह् बी खज्जल होंदे रेह् अस रौंह्दे फिर ऐवें खज्जल होंदे रेह् आं असी बड़ियां भर्थियां दिक्खियां जी दसमीं पास होएआ माराज बड़े मुश्कल द'ऊं त्रै सब्जैक्ट रेही गे माराज मास्टर पास मास्टर पास निं करन बड़े मुश्कलें पास होए फिर जाइयै कुतै नंबर आया